भाषा तऽ बहुत छै लेकिन अपना बिहारमे जे छै मैथिली भाषा बहुत पसन्द करै छै आओर मैथिली बाजएमे आसान छै इंग्लिश गांँवके लोगकेँ नहि आबय छै अच्छासँ किआकि सीखतै तब ने एतै आओर मैथिली भाषा मातृभाषा छै बिहारके अपन मतलब कि मिथिलाञ्चलके आओर हर केओ मिथिलाञ्चल बोलयसँ बहुत अच्छा रहै छै ओकर लैंग्वेज अच्छा रहै छै आओर अच्छासँ बोलि पाबै छै आओर हमरा सबकेँ तऽ ई सब इंग्लिश तऽ आबय नहि छै एते बढ़िआँसँ बाँकि मैथिली भाषामे किछु भी केओ पूछी लेतय तऽ हम बता सकए छियै जबाबो दए दै छियै ओहिसँ अपनो आपके सीख मिलै छै अच्छा चीजके कि हँ केकरोसँ बदतमीजी नहि भए पाबै छै मैथिली भाषामे हमेशा ककरो रेस्पेक्ट कए कऽ बोलल जाइत छै मैथिली भाषा ताहि लेल हमरा बहुत पसन्द छै आओर बहुत अच्छा लागै छै मैथिली भाषा छोड़ि कऽ आर हमरा कोनो भाषा पसन्दे नहि छै बिहारके आर जे भी छै मैथिली भाषा हमरा बहुत फेवरेट लगय छै अपन हिसाबसँ